नमस्ते भैया भैया आटो ड्राइबर बोल रहे हैं आप भैया हमको यमुना ब्रिज जाना था इलाहाबाद में तो आप चलेंगे क्या बनारस से बोल रहे भैया जी भैया हैं भैया दो तीन लोग हैं हम लोग फ्रेंड हैं

यही भैया कल जाना था देख लीजिए भैया अब बोल रहे थे हमारे दोस्त आपके साथ कहीं गए थे तो बोले हैं कि अच्छे हैं लेकर चले जाएँगे तो इसीलिए हम आपको फोन किए हैं

मतलब कब तक खाली हो जाएँगे भैया आप अच्छा हाँ भैया मेरा जाना ज़रूरी है भिया इसके लिए भिया क्या नहीं हो पा रहा है आपसे तो बताइए हम दूसरा ऑटो करेंगे फिर तो भैया चलेंगे कमफम क्या लेंगे भैया यह बताइए कि मतलब जैसे कि भाड़ा वाडा क्या लेंगे क्या क्या किराया होगा वहाँ का

नहीं तो अब लिए थे उससे बात ठीक है क्या लिए थे यह बताइए ना अब मतलब क्या लिए थे यह बता दीजिए तो अच्छा रहेगा ना कंफर्म देखिए हम कंफर्म हमारा भाड़ा मतलब कंफर्म कर अच्छा लगता है दो हज़ार बाईस सौ रुपया उसमें भैया कोई मतलब कुछ कम नहीं हो पाएगा

जाना है इलाहाबाद बस थोड़ा बहुत घूम कर चले आना है और कुछ नहीं करना है भिया हाँ हाँ मतलब दिनभर में आपका हो जाएगा भैया ऐसा नहीं है अब हम लोग सुबह निकलेंगे तो शाम तक मान लीजिए तो रात तक सात साढ़े सात बजे तक वापस आ जाएँगे लेकिन जाने में क्या है चलिए भैया तो अब क्या करा जाए अट्ठारह सौ में हो जाएगा दो हज़ार में दो हज़ार से मतलब नीचे नहीं हो पाएगा ना चलिए अच्छा ठीक है तो भैया कंफर्म मानें ना हम चलेंगे ना आप ठीक है चली लीजिए